सनैक्स हां इ'यां शाम्मी दी चा कन्नै ते इ'यां ते अस बड़ा किश बनान्ने बड़ियां चीजां न जेह्ड़ियां अ'ऊं बनानी होन्नी नेईं ते इ'यां बच्चे बुच्चे गै आक्खदे कि ओह् बनाओ निक्के निक्के बच्चे न साढ़ै घर ते ओह् आक्खदे कि ओह् बनाओ ब्रैड टोस्ट बनाओ ते बड्डे आक्खदे कि ब्रैड पकौड़े बनाओ जां फ्ही पकौड़े बनाओ मेरे पापे गी पकौड़े बड़े पसंद न ओह् आक्खदे पकौड़े बना गर्म गर्म उनें इन्ने पसंद न कि जैह्लूं बी अऊं जन्नी ते आक्खदे कि पकौड़े बना तेे उऐ सना ओ उऐ सनानी आं तुसें ते चा कन्नै पकौड़े पकौड़े केह् करना लैनी बेसन पैह्ले सब तो पैह्लें आलू लैने जिंदे जिंदे बी तुसैं पकौड़े बनाने होन आलू गण्डा साग जां केह् आक्खदे बड़ा किश होंदा जिंदे पकौड़े बनि जंदे ते ओह् लैना ते उस्सी कट्टना ना जादा पतले पीस न जैदा मोटे इ'यां मिडियम मिडियम कट्टने ठीक ऐ ते ओह् कट्टने ते फ्ही लैनी बेसन उस्सी छानना ते ओह्दे च लून जीरा मर्च थोड़ी हारी हल्दी बी पाउड़ी जवैन ओह् सारा किश पाया फ्ही उस्सी मिक्स कीता उप्परा दा पाया पानी पानी थोह्ड़ा पाया ते उस्सी इ'यां लेवी नेईं बनाई ते ओह्दे च फ्ही इक कढ़ाई च तेल रक्खी ओड़ेआ गर्म करने कढ़ाईये च तेल रक्खी ओड़ेआ ते ओह् कीता फ्ही ओह् आलू ओह्दे बेसन च पाऐ उने मलेआ ते इक इक करियै इ'यां तलना ओह् तलने जैह्लूं तोड़ी ओह् इ'यां लाल लाल निं होई जान ते ओह् तलने ते फ्ही कड्डी ओड़ने पकौड़े ते असान गै न बना बनानेईं हां वा मेरे मेरे जेह्ड़े साढ़े इत्थै निक्के निक्के न ओह् आक्खगे दीदी ब्रैड पकौड़े बनाओ ब्रैड पकौड़े बनाओ उन्दा है किश निं ऐ मतलव इ'यां जियां पकैड़े न उआं गै ब्रैड पकौड़ा फर्क एह् ऐ केह् करना पैह्लै आलू बोईल करने आलू बोआलने उनेईं कोड़ना ते उने मिंदना कोड़ना ते मिंदना बिच्च पाई ओड़नियां सैल्लियां मर्चां धनियां जीरा लाल मर्च लून फ्ही पाई ओड़ेआ जवैन पाई ओड़ी आम्बचूर पाई ओड़ेआ ओह् सारा किश पाया ते केह् कीता फ्ही ओह्दी द'ऊं फ्ही ब्रैड लैनी ब्रैडे दे पीस लैने द'ऊं इक पीस लैना ओह्दे उप्पर पूरा मसाल्ला ओह् लाना ते उप्परा दुआ दुआ पीस बी रक्खी ओड़ना ठीक ऐ बंद करी ओड़ना उस्सी ते फ्ही ओह् कड्डियै ओह् तेले च फराई करी ओड़ना तेले च तलना शैल जैल्लूं ओह् पक्किया उस्सी कड्डना ते बनिया ब्रैड पकौड़ा ते चा कन्नै खाओ तुस नेआ सोह्ना स्वाद लगदा ओह्दा इयै न जेह्ड़े अस खन्ने शाम्मी चा कन्नै नेईं न और केह् बिस्कुट बुस्कुट ते चलदे गै न